हम अपने बागवानी में खास करके कागजों के लिए जो खाद तैयार करने की हमारी भूमिका होती है वह मुख्य रूप से ऑर्गेनिक के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बागवानी के क्रम में बागवानी में वैसे साग सब्जी भी कुछ होते हैं और तरह तरह के फूल भी होते हैं का संरक्षण करने के लिए देख रेख करने के लिए हम अपने घर के जो आजकल गीला कचरा सूखा कचरा है खासकर के जो फल के द्वारा और साग सब्जी से जो निकलने वाले कचरे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं खाद के रूप में और उसमें हम अपना भूमिका निभाते हैं जिससे हमारा बागवानी का कार्य निरंतर चलते रहता है और उसमें महत्वपूर्ण अपना स्थान मिलाता है